अगर आप के गाँव में किसी को साँप काट ले तो क्या करेंगे साँप काट ले तो हम को सरकारी होस्पिटल में इसकी दवा है मगर कोई मतलब जल्दी जाना नहीं चाहता है क्योंकि सब को उस अगर आपको जान अगर आप जान जाते हैं कि हम को सांप काट लिया तो वो ज़्यादा चांस होता हार्ट अटैक आने का और मगर जल्दी आप को बचाया नहीं जा सकता है अगर ऐसा घबराहट हो जाता है तो साँप काट ले तो तुरंत वहाँ पर कपड़ा बांध दें ताकि उसका विश आगे ना निकल पाए और उसको झड़वाने से भी आराम हो जाता है जैसे अमवा सती मैया भी हैं जो कि जब वहाँ पर ले जाते हैं वहाँ पर भी मान्यता है और वहाँ कितने लोग बच भी गए हैं और इसी लिए ये होता है कि दवा से उतना लोग नहीं ठीक हो पाते हैं ज़्यादातर लोग अगर कहीं ना इलाज किया हुआ तो वहाँ पर काम कर जाता है झाड़ू फुंकाने से और डाइट कोई दवा से ही नहीं कर पता है

ताकि विश ना फैले ताकि शरीर सब नीला पड़ जाता है दर्द होता है और सोने ना दें और उसको हमेशा मतलब उसको जगाते ही रहें उसको जहाँ जहाँ तक उम्मीद हो सके उसको तुरंत ले के जाना चाहिए झाड़ू फुंकाने के पास ताकि वो वहाँ पर पहुंच जाए अगर वहाँ से उसको आराम मिल जाए तो ठीक है और नहीं तो फिर उस दवा सूई उतना नहीं काम करता है जितना कि आपको ये जो झाड़ने फुँकाने वाले जो अमवा सती मैया है वहाँ पर आराम हो जाता है